بہت سے لوگوں کو میں نے تحفے دیئے ہیں اور زیادہ تر تحفے میں جن کو دیتی ہوں وہ کھود سے بنا کر دستکاری تحفے دیتی ہوں جس میں میرا جس میں مرا پیار اور میری بھاؤنائیں رہتی ہیں مجھے میں نے اپنی ٹیچر کو اپنی دوستوں کو اپنی پریواروں میں اپنی اپنی فیملی میں اپنی ہاتھوں سے دستکاری تحفے بنا کر دیئے ہیں جیسے کہ ٹیچرس ڈے پہ میں نے اپنی ٹیچر کو کارڈ دیا تھا اس میں اس کو میں نے کھود بنایا تھا اور اس میں میں نے کھود اپنی ہاتھوں سے اس میں ٹیچرس کے لیے بہت پیار بھرا ایک لیٹر لکھا تھا جو میری ٹیچر کو بہت پسند آیا تھا اور میں نے اپنی فرینڈس کو بھی فرینڈشپ ڈے پہ کارڈس بنا کے دیئے ہیں اور اس میں بھی میں نے ان لیے کچھ نہ کچھ لکھا تھا اور مجھے بہت سی جو گڑیا ہوتی ہیں ڈالس ہوتی ہیں اپنے ہاتھوں سے بنانا وہ بھی بہت پسند ہے اور مجھے اپنی مجھے اپنی ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ بناتے رہنا پسند ہے مجھے ڈرائنگ پینٹنگ وغیرہ پسند ہے کرافٹ پسند ہے تو میں اپنے دوستوں کے یا اپنے پریواروں میں کسی کو بھی کچھ گفٹ دیتی ہوں تو میں اپنے ہاتھوں سے ہی بنا کر دیتی ہوں تاکہ اس میں میری میری میرا پیار رہے اس میں میرا موشن رہے